हेलो आप जामैटो से बोल रहे हैं आपने जो खाना मेरे यहाँ डिलेवर किया है वो बासी है उसमें से बदबू आ रही है आप हमें ये कैसे भोजन भेज दिया है जो कि मेरा समय हो रहा है खाना खाने का चूंकि आपने वो खाना बिल्कुल सड़ा और बदबूदार है उसको कोई नहीं खाएगा तो उसको आप ले जाएँ उठा के यहाँ से मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही है आप क्या मैं इतना कितना समय लग सकता है कि मैं किसी और को दोबारा में बुला सकूँ